आस्सा आंथ' दंफां गायबाय आंनि मुङा तारानि चन्द्र' बर' आंखो थारमाने निब'नुवा हिसाबै साख्रि बाख्रि गैया होननानै आंनो सुबिदा होबाय सरखारा आंनि साब डाइरेक्टर नबिन दिहिंगिया बिथाङा पान्जाबनि बिथाङा फैनानै आंनि न'खो नायबाय नोंथाङा मा गायगोन आं बुंबाय सुमफ्राम गायगोन बग्रिबो गायगोन गयबो गायगोन आं जिखो मोनो आं दंफाखो आं फरेस्ट हिसाबै गायगोन आं बनायगोन आंनि फल मुलनि कारनेबो नांगौ आरो अक्सिजेननि कारनावबो नांगौ आं गायगोन होनना बुंबाय बिथांमोना दंफांखो लाबोनानै होफायबाय आरो बिनिफ्राय आं गायबाय आरो गायनानै दंफाङा दा थायगासिनो दङ आं फाननानैबो जायो आरो बिथांमोना सम सम नायफायो मोजांनि खोथा कुनु असुबिदा खालामनो नाङा आं थाङा दैमाफोराव होनांगौ बा आसार माफोराव होनांगौ माबाफोर साफा खालामनांगौ बि टाइमखो लानानै आङो साफा खालामो आरो आं मोजां मोन्दो आरो बिनिफ्राय आंनि बिनि आं बे दंफां गायनानै दिनै आं खिथिनायखाय दिनै आंनि लोगोफोराबो साबायखर मोन्दों नोंथांनि दंफां गायनायाव माबादि सुबिदा मोननाय बिदि बिदि होदो आंनि हा दङ गोजौआव एसे गायनानै आं दा सोलियो मोजां सोलिदोंथ' आं सोलिदों होनना बुङो आरो बिदिनो आं गुबुनखोबो आइडिया होदो मोजां गायनांगौ आं जि खालामनांगौ खालामगोन अफिसावबो थांनांगौ हबाव थांनांगोन आंहा आं खोन्थाना होगोन नोंसोर लाबोना नोंसोर मोजां गाय हा नांगोन आरो सुबिदा नांगोन आरो इनिफ्राय नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगोन बिखोनो होननानै आं भाबियो आरो आं दं खिथियो आं अफिसार लाबोगोन बिनिफ्राय सिफ डाइरेक्टर दङ नबिन दिहिंगिया बिथाङा फायगोन इयावबो फन नाम्बर दङ आंनाव इयाव फन खालामब्लानो बियो फायो सम सम नायफैबाय थायो थिखआनो दङ नोंथांनि हा थिखआनो दं मोजां होननानै आंबो गाहाम मोनो सम सम दै होयो सम सम मुलि होयो सम सम बिलाइफोरखो नायो आरो मादि खेंख्रा खुंख्रा जादों बिफोरखो सिद्दा खामनानै होयो एम्फौफोरा माब्रै जाखो होननानै नायो बिनि थाखायनो आं गाहाम मोन्दो आं दा जिउखो बिदिनो लासै लासै दैदेनलांनो हादो आरो